جی ہمارے علاقے میں پہلے خواتین کا پڑھنا لکھنا جو ہے بہت ہی زیادہ معیوب مانا جاتا تھا اور پڑھ لکھ کر باہر کام کرنا پڑھانا یہ تو اور بھی زیادہ معیوب مانا جاتا تھا لوگوں کو یہ خیال تھا کہ بس بچیاں ہیں پانچ دس تک پڑھ لیا تو کافی ہے ان کے لیے وہاں بس پڑھ لیا اس کے بعد گھر کے کام کرو بس یہی اور جو ہے اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ لڑکیاں جو ہیں بچیاں جو ہیں وہ زیادہ تعلیم حاصل کر لیں گی تو وہ بگڑ جائیں گی معاشرے کو خراب کر دیں گی لیکن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے بدلے وقت بدلے حالات بدلا لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے تبدیلیاں آئیں تو لوگوں نے جب دیکھا کہ دوسروں کی بیوی بیٹیوں کو کہ ان کے بیٹیاں پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کر رہی ہیں تو لوگوں نے بھی اپنے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھیجا یونیورسٹیوں میں بھیجا پڑھنے کے لیے اور الحمد للہ جو ہے ہماری خواتین اب جو ہے باہر نکل کر پڑھ بھی رہی ہیں پڑھا بھی رہی ہیں اور دوسری جگہیں جو ہے کام بھی کر رہی ہیں اور میں الحمد للہ میں خود جو ہے اپنی اسکول کی جس میں پڑھتی تھی اپنے گاؤں میں پہلی جو ہے لڑکی ہوں جو علی گڑھ میں آ کر پڑھ رہی ہے میں وہ پہلی لڑکی ہوں آپ یقین نہیں کریں گے وہ میں پہلی لڑکی ہوں جو یہاں آ کر پڑھ رہی ہے بس وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے چیز جو ہے لوگوں کی ذہنیں بدلتی گئیں اور لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بیوی اور اپنے بچوں کو پڑھائے بغیر معاشرہ کبھی جو ہے اس میں سدھار نہیں آ سکتا